हलो हा अच्छा कविता थी ॻाल्हाइ लक्ष्मी जी पोटी हा अॼु भला कीअं यादि कई अच्छा नंढा वार कटाइणा अथन अच्छा अच्छा हा अच्छा हा छो कोन्ह वणंदा तुंहिंजो चहरो मस्तु लॻो पियो थी ऐं नंढा वार त मस्तु लॻंदई तोखे त ॿ हज़ार खनि वठंदीमाव छो जो वार धोइबा उनखे वरी वापिसि माना कटबा त उनमें त टाइम लॻंदो न ॿ हज़ार वधीक आहिनि त ठीकु आहे पोणा ॿ हज़ार वठंदीसाव छो तू लक्ष्मीअ जी आई त हल ठीकु आहे पंजवीह घटि ॾिए हा हा त ब्लीच कराए ब्लीच त हर तरह जी आहे न ॾिसो की माना अलॻि अलॻि क्वालिटी जी आहे कहिड़ी कराईंदी डायमंड जी कराईंदी चॉकलेट जी कराईंदी माना हर तरह जी वाइन जी कराईंदी त उन हिसाब सां पैसा आहिनि भाई हर कंहिंजो रेट अलॻि हूंदो आहे भाई जीअं डायमंड ॿ हज़ार लॻंदा आहिनि हिन खां मथे जेका ब्लीच आहे वाइन ब्लीच आहे त अढ़ाई हज़ार लॻंदा आहिनि जंहिंमें ग्लो सुठो ईंदो आहे ऐं इहो गोल्ड आहे ब्लीच गोल्ड ब्लीच में बि टे हज़ार लॻंदा आहिनि माना हर तरह जी जेका ब्लीच हूंदी आहे चहेरे जे हिसाब जा जेका चहेरे ते सूट करे ईअं न त चहेरो डैमेज थी वञे चहेरे जे हिसाब सां ब्लीच कबी आहे त हूअ ग्लो कंदी त तोखे कहिड़ी कराइणी आहे हो त हाणे मां तुंहिंजो ईंदीअ त मां तुंहिंजो चहेरो ॾिसंदसि मूं त चहेरो तुंहिंजो ॾिठो कोन्हे को त उनजे हिसाब सां तोखे ब्लीच कंदसि जो हर कंहिंजी स्किन पंहिंजी पंहिंजी हूंदी आहे कंहिंजी स्किन में पिंपल हूंदा आहिनि त उन हिसाब सां ब्लीच थींदी आहे ऐं कीअं जीअं माना झायू थींदियूं आहिनि त उनजे हिसाब सां भाई झायुनि जी माना ब्लीच अलॻि थींदी आहे पिंपल्स जी अलॻि थींदी आहे हाणे तोखे कहिड़े हिसाब ब्लीच कराइणी आहे सो मां तुंहिंजो चहेरो ॾिसी करे मां तोखे ॿुधाईंदसि मां ज़रूर तुंहिंजे लाइ तू उनजी आहे लक्ष्मी जी पोटी त मां छो को न कंदसि घटि मुंहिंजे पास जी आहीं तू त जय क जय झूलेलाल